मुंहिंजी पसंदीदा किताबु हिकु ख़ुदमदद किताब आहे जेंहिंजो नालो थिंक लाइक अ मॉन्क आहे हीअ किताबु जय शेट्टी द्वारा लिखी वई आहे इन किताब में लेखक पंहिंजे जीवन जे अनुभवनि जे बारे में लिखियो अथईं जेके अनुभव उन्हनि खे पंहिंजे सन्यासी जीवन सां प्राप्त थिया इन किताब में माण्हूअ खे पंहिंजे जीवन में बहितर ठाहिण लाइ कुझु अहम सूत्र ऐं तत्वनि ते विचार करण लाइ प्रेरित कयो वियो आहे किताब जा मुख्य उद्देश्यनि मां हिक उद्देश्य इहो आहे की सन्यासी विचारधारा मना के हिक बिखारीअ जे भावना सां सोचण जो तरीक़ो इयो अनुभव उन समय जो आहे जॾहिं जय शेट्टी सन्यासी थी विया हुया ऐं आश्रम में पंहिंजे गुरूअ सां गॾु रहण लॻा हुया इन समय दरमियान हुननि अनेक ध्यानु ऐं योग प्रक्रियाऊं कयूं ऐं पंहिंजे मन खे शांत ऐं स्थित रखण जी कोशिशि कयूं किताब में विभिन्न प्रकार जा मूल्य ऐं तत्व ॿुधायां विया आहिनि जीअं की ध्यानु जो महत्व लेखक पंहिंजे सन्यासी जीवन में ध्यानु खे जाम महत्व ॾिनो अथईं उन्हनि जो चवनि आहे की ध्यान सां मन खे शांत करे सघबो आहे ऐं माण्हू पंहिंजे जीवन में स्थिरता ऐं सुकून पाए सघंदो आहे किताब में माण्हूअ खे पंहिंजा लक्ष्य कीअं निर्धारित करणु खपनि ऐं उन्हनि जे प्रति संकल्प कीअं करणु खपे इनते विचार कयो वियो आहे जय शेट्टी जो विचार आहे की हिकु अनुकूल जीवन शैली असांजे जीवन खे सुखदाई ऐं समृद्ध ठाहिण में मदद करे सघंदी आहे उहे सम्झाईंदा आहिनि की हर खेत्र में सकारात्मक रहण ऐं ॿियनि खे मददगार थियनि महत्वपूर्ण आहे किताब में आत्मनिर्भर चिंतनि ऐं स्वभाविक शांति खे कीअं स्थापित कबो उनते लेखक विचार कयो अथईं हर सुठी किताब वांगुर थिंक लाइक अ मॉन्क बि माण्हूअ खे आत्मनिर्भर ठाहिण परिस्थितियुनि जो सामनो करणु ऐं जीवन में सुकून ऐं सुख जी खोज में मदद कंदी आहे इनखे पढ़ण सां माण्हूअ खे पंहिंजे जीवन जी दिशा में नओं दृष्टिकोण जी ख़बर पवंदी आहे उहो पंहिंजे लक्ष्य खे हासिल करण जो रास्तो साफ़ ॾिसी सघंदो आहे